आं दाखालि बाजाराव मा सुइतारखौ गान्नो होन्नानै बायदोंमोन ओमफ्राय दा गोलोम बोथोर सफैनायखाय गान्नो सुखुयि जाबाय जेंगाव गाव मोननाय मोनबाय गरम बारा मोनबाय